हां महाराज में इक प्हाड़ै च रौह्ने आह्ला बंदा आं ठीक ऐ ते प्हाड़ै तोहें गी पता ठंडू दा टैम जेल्लै बड़ी बरखा पौंदी ते बर्फ पौंदी पंज पंज फुट्ट दी ते अस महाराज आटा लेइयै मक्कां दा आटा लेइयै ते घराटै गी जाना ते उत्थुआं आटा पेहाइयै फ्ही सत्तु बनाना ठीक ऐ सत्तु बनाना ते चाही कन्नै खाना फ्ही ते ओह् सुआद आंदा न मिगी नी लगदा कुदै शैह्र च ओह् शैह्र च ते मक्कां गै नी होंदियां न ते मिगी नी लगदा कोई आइटम कुतै होर बनांदे होन ते बाकी तुसेंगी पता गै अस सत्तु किन्ना टेस्टी होंदा ते